समस्या एक घटना या समाचार जे छऽ नी हमरा सभसँ एकरामे अच्छा जने की लगैए सबसे बढ़िआँ यही कि कोनो घटना घटलँ जैसे कोइ शहरमे घटना घटलँ हमरा ओ रोज देखयमे अच्छा लगय हेँ समाचारमे डेली हमसभ देखयके मन करैए जैसे कोइ भी घटना घटलौँ या फिर पता चललौँ कहीँ चोरी हो गेलँ कहीँ डकैती हो गेलँ कहीँ ऐक्सिडेंट हो गेलँ या फिर कहीँ कुछो लूटमार हो गेलँ ऐसे हमरा समाचार देखयमे बहुत अच्छा लगय हँ रोज हमे समाचार निकाली कऽ पढ़य छियैँ कन्ने की घटना घटलौँ कन्ने की लूट होलँ कन्ने की मार होलँ कितना की होलँ कोन कन्ने पुलिस पकड़लकऽ यही सनी मने पूरा एकरो रोचक लाग रोचक लागल हुअ यही हमरा रोचक लागल कन्ने के कौन की गेलँ कन्ने के कौन लूट मार मार हो होलँ सभकोइ भी शहरोमे जैसे कोइ ऐक्सिडेंट हो गेलँ तऽ पता नहि चललै समाचार हम इन्तजार करय छियोँ समाचारमे कन्ने की अयलौ समाचारसँ सभ पता चली की फलना फलना आदमी जे छऽ ऐक्सिडेंट हो गेलँ फलना आदमी गिरी गेलँ फलना आदमी या फिर कनो फलना आदमीके घरोमे चोरी हो गेलँ फलना आदमीके घरोमे लूट हो गेलँ मार हो गेलँ इसभ समाचार हमरा नी बहुत नीमन लागल रोचक लागल ऐसनी सुनयमे बहुत अच्छा लगै छै रोज हमे एक समाचार पत्रमे सुनैत छऽ देखयमे हमरा बहुत पढ़यमे अच्छा लागैये जैसे या फिर आरो जैसे हो गेलँ क्रिकेट क्रिकेटसभ खेलय बारेमे के कन्ने कन्ने कोन चीज जीतलै कन्ने वर्ल्ड कप जीतलै कन्ने के कते रन मारलकै इहो सनी सुनयमे हमरा बहुत अच्छा लगैए समाचार पत्र डेली हमे रोज देखै छियै कन्ने कन्ने के के मतलब जीतलँ के कतय की करलकँ यही सनी हमरा अच्छा लागैए खास कर सभसँ ज्यादा अच्छा तऽ लागैए ई इस शहर सबमे कन्ने की घटना घटलँ से इसभ चोरी डकैती लूट पाट कन्ने की होलँ ऐक्सिडेंट के के करलँ कन्ने की होलँ ऐसनी हमरा पढ़यमे समाचार पत्रमे बहुत अच्छा लगैए इसभ रोचक लगयहँ ओकरा मन करयहँ दिन भर पढ़ते रहीए यही सभ हमरा पूरा रोचक छिकौँ